मोनसे फोरमाय हरनो गोनां दंमोन नोंथांनो नोंथांनि फिसाज्लाया बेयो फुंनि दसथा दसथा बिसनिफ्राय बा टेनबाजि थामजि मिनिटनिफ्राय नोंथां नोंथांनि फिसाज्लाया गोब्राब मानि गोबानाय जादों नोंथाङा बिनिखायनो फिसाज्लाखौ लांफैबा मोजां जागौ बेखौ फोरमाय हरदों आरो

सिरियासाथ' एसे थाब लांफैनो हायोबा मोजां जागौमोन ओरैनो बेसे लेथ जागोन नोङो जेखि जाया नोङो नखरनि मानसिफोर जायखिया सासे थिनहरनो हानायनि मोनसे बेब'स्था दंना गैया

औ सोर सोरनि खाथियाव माने आंथ' दा आंनि सेमबाराव दङ जायखि जाया नोङो नखरनि जायखि जाया मानसिखौ जायखिया खिन्था हरदो जायखिजाया नखरनि मानसिया जुदि टाइमा जुदि दङबा जायखिजाया फिसाखौ नोंनि फिसाखौ नोङो लांफैनो हागोन ओरैनोथ' थाब फैनो हायोबा मोजां जागौमोन माने दहायनिफ्रायनो जादोंथ' जायखि जाया जोंनियावबो नांगौ बायदि फिसिलिटि गैजोबा जायखि जाया नोंसोरो जुदि फैनानै जुदि डक्टारनाव थाब लाङोब्ला मोजां जागौमोन औ औ दे औ औ औ जों नायदों नायनाया जायखिजाया नों सफैनाय खालामबानो जाबाय औ दे